हा मां एपल पे या गूगल पे शेवा जो इस्तेमालु घणेई भेरा कयो आहे इहा सुविधा ॾाढी सुठी ऐं पैसा ॾियणु वठण जी जो सहुलो वसीलो आहे जॾहिं गूगल पे ऐं फोन पे जी ॼाण कोन हुई तॾहिं कंहिं माण्हूअ खे पैसा मोकिलिण लाइ असांखे ख़ुदि वञिणो पवंदो हुओ इन सां वक़्तु ऐं पैट्रोल बि अजायो वेंदो हुओ घणेई दफ़ा फलाणो माण्हू बि कोन मिलंदो हुओ वरी वापसि निराश थी करे मोटिणो पवंदो हुओ ऐं अगरि माण्हूअ खे रुपया बिना लिखा पढ़ी जे ॾिना हुआसीं त कॾहिं बि हू मुकिरिजी सघे थो गूगल पे सां असां वटि सबूत रहे थो छाकाणि त जेतिरा ई जेतिरी बि लेन देन गूगल पे सां कंदा आहियूं उहा सभु बैंक जे अंदरि सेव रहंदी आहे बैंकुनि में पैसा कढण लाइ डिघियूं डिघियूं लाइनुनि में बीहणो पवंदो हुओ पर हाणे गूगल पे या एपल पे सां इहा बि ॾुखियाई परे थी वई आहे पहिरियों ई विदेश मां रुपया अचण में महीना महीना लॻी वेंदा हुआ ऐं मनी ऑडर ते बि पोस्ट ऑफीस में कुझु फीस लॻंदी हुई गूगल पे सां इहा तकलीफ़ बि परे थी वई हाणे असांखे सफ़र में या घुमण फिरण में रोकड़ खणी वञण जी ज़रूरत कोन पवंदी आहे ऐं न ई ट्रेन में चोरी थियण जो डपु रहंदो आहे जेब कटण जो डप बि कोन रहियो ऐं किथे पैसा किरी पवण इहो बि डपु हाणे ख़तम थी वियो आहे अगरि पाण किथे ॿिए शहर में वञूं था ऐं उते पैसा ख़तम थी वञनि था त बि पाण कंहिं रिशतेदार या घर जे भातियुनि सां पैसा घुराए सघूं था गूगल पे ऐं ऑनलाइन शॉपिंग करण सां घणेई कूपन स्कीमूं बि मिलनि थियूं घणेई दफ़ा कैशबैक बि मिलंदो आहे गूगल पे ऐं फोन पे जो इस्तेमालु करण त ॾाढो सुठो आहे पर इन जो इस्तेमालु चङी सावधानी वॾी सावधानी रखण सां करिणो पवंदो आहे सभिनी खां पहिरीं त पेन अगरि पाण कंहिंखें पेमेंट कयूं था या पैसा ॾियूं वठूं था त कंहिंजे बि साम्हूं पाण खे पिन नंम्बर डायल न करणु खपे ऐं न ई कंहिंखें पंहिंजी बैंक जी डीटेल या ओ टी पी नंम्बर कॾहिं बि ॿुधाइजे इन सां पाण सावधानी सां बची सघंदा आहियूं